अस ग्रांऽ च रौह्ने होने जियां ठीक ऐ साढ़े इद्धर बड़ियां बमारियां जरानियें ई बंदें गी अपनी अपनी बमारियें गी बड़ियां लगदियां केइयें दा लाज़ ऐ केइयें दा नेईं ऐ लाज़ ठीक ऐ ते जियां अज्जकल पैह्लें बड़ा इंया टाईडफाईड बखार हा बड़ा जबरदस्त बखार टाईडफाईड ठीक ऐ ते केईं लोकें दी मौत बी होई जंदी टाईडफाईड बखार कन्नै ठीक ऐ अस केईं लोग ग्रांऽ बिच बी फर्क लग्गियै फर्क पेई जंदा केइयें गी जम्मू हॉस्पिटल बिच तीन तीन चार चार दिन रौह्ना पौंदा उत्थें बुखार कारण इंया पैह्लें बमारी ओह् आई दी ही कोरोना आह्ली बमारी आई दी ही ठीक ऐ कोरोना आह्ली बमारी आई दी ही घर घर बच्चे निक्के निक्के बच्चे गी बमारी लग्गा दी ही ओह् बमारी बड़ी आई दी ही बच्चे स्कूल निं हे जंदे स्कूल छुट्टियां पेई दियां हियां उस बमारी कारण कोरोना कारण ते बच्चें दी पढ़ाई बी खज्जल होई ते बच्चें ई बमारी जेह्ड़ी लग्गी गेई ते केइयें दी मौत बी होई गेई ठीक ऐ घर घर बच्चें दे टीके लग्गा दे हे ठीक ऐ वैक्सीन लग्गा दी ही दवाइयें दी हर जरानियें गी बंदें गी निक्के बच्चें गी ते अज्जकल दौ तीन म्हीनै दे बच्चे उनेंगी बी टीके लाने गी घर घर आवा दे हे केइयें गी घर ते केइयें गी हॉस्पिटल सद्दा दे हे फोन करियै केईं स्कूल बच्चे बच्चें ई सद्धी लैंदे स्कूल नेईं जंदे बच्चे केईं फिर उनेंगी घर सददे हे ते फिर उनेंगी टीके लगवा दे हे जियां खंघ जुकाम बच्चे गी आंदा जियां हून मौसम थोह्ड़ा जा दा ऐ गर्मी सर्दी मौसम हून जा दा ते केईं बच्चे बुरे बमार होआ दे ओह् ठीक ऐ बड़े बमार होआ दे बच्चे कि के खांसी ते भलेआं गै निं जंदी ऐ बच्चें गी छे छे म्हीनै साल साल खांसी रौहंदी ऐ बच्चे गी फिर सानूं जम्मू हॉस्पिटल लैना पौंदा उत्थें चार पंज दिन हॉस्पिटल उत्थें रौहचे ते केईं बच्चें गी फर्क होंदा ते केईं बच्चें गी लगदा निं ऐ उद्धर रौह्ने कन्नै बच्चें गी होर बमारी लगदी ऐ जे जम्मू बिच जाह्चै ते होर बमारी लगदी ऐ गंदगी बड़ी ऐ ना ते ओह्दे कारण बच्चे होर बड़े बमार होंदे ऐ ते अस ते इयै सोचने आं की घर गै बच्चे दा लाज़ करने आं बनाइयै कोई अर्क देचै जियां बनाइयै कोई अरक घरै दे पैह्लें लोक ना ओह् बुड्ढ़ियां बड़ा अपना करदियां हियां बनाइयै अपने अजवाईन सौंफ किश किश दिंदियां हियां ते बच्चें गी फर्क लगदा अज्जकल दे बच्चें गी फर्क लगदा निं ऐ ओह्दे कन्नै जिन्ने धोड़ी बच्चें गी दस्सन निं ना जाओ उन्ने धोड़ी बच्चें गी फर्क निं लगदा केईं लोकें गी ग्रांऽ बिच ते फर्क ऐ केईं लोकें गी जम्मू जाना पौंदा केईं लोकें गी दस्सने बास्तै ते बमारी नमीं नमीं बड़ी आवा दी ऐ केइयें दी कोई बमारी केइयें दी कुछ बमारी आं बंदें गी कुछ जनानियें गी कुछ बमारी होंदी जियां हून कोई जनानी गी बुखार ते आम चली आ खांसी होर बी केइयें गी पेट दर्द होंदी ऐ जरानियें गी ते पत्थरी होई ते होर बी कुछ पत्थरी होई जियां अस सोचने कि भई इंया पेट दर्द होआ दी ऐ जां गैस होआ दी ऐ जां सानूं कुछ होआ दी ऐ अस लोग ते एह् सोचने आं ते ओह्दे कारण अंदर बड़ी बमारी निकली जंदी ऐ इंया पत्थरी होई बवासीर होई गेदी ऐ ठीक बुखार टाईडफाईड होइया ऐ खांसी होई जुकाम होइया ठीक ऐ भी ते खांसी बी होंदी ऐ पर बड़ी जादा एह् बमारी फैली गेदी ऐ इद्धर आं ठीक ऐ जनानियें गी जियां अस आक्खने पेट दर्द होआ दी ते ओह् जेह्ड़ी बुड्ढियां सस्सां होंदियां हियां ना ओह् बड़ा काढ़ा कुछ कुछ बनाइयै दिंदियां हियां ते अज्जकल दियां जेह्ड़ियां जेह्ड़ी अग्गें अग्गें दुनिया आवा दी ऐ पैह्लें लाज़ नि करदियां सिद्धा डॉक्टर कोल जंदियां की स्हानू पेट दर्द होआ दी सानूं लक्क दर्द होआ दी ऐ सानूं कुछ होआ दा ऐ इंया ते ओह् सिद्धे डॉक्टर कोल जंदी ते पैह्लें लोक हे ना ते ओह् ना देसी लाज़ करदे हे घर दा ते ठीक रौहंदे हे ते अज्जकल जियां जियां लोग डॉक्टर कोल जा दे ना इंया मतियां बमारियां फैला दियां साढ़े लोकें बिच इंया पत्थरी ते आम मश्हूर होई ना जिन्ना मर्ज़ी पानी साफ पियो ते जिन्ना मरज़ी गर्म करियै पियो ना ते जेह्ड़ी बमारी बननी ओह् बनी जंदी अंदर ई ठीक ऐ इंया पत्थरी ते मश्हूर होई गेदी ऐ ठीक ऐ जियां पैह्लें कोरोना दी बमारी ही ते हून टाईडफाईड बुखार फिर एह्बी दौ तीन म्हीनै रेहा ते हून जियां मौसम बदला ते हून लोकें गी पत्थरी दी बमारी ऐ बड़ी मशहूर होई दी आं ठीक एह् लोग बड़े मश्हूर होई गेदे आं ते अस ग्रांऽ बिच जन्ने होन्ने ते ग्रांऽ बिच होन्ने आं बमारी तां बड़ी मश्हूर होई दी ऐ ते अंजी बुड्ढे लोक जियां तचे उनेंगी ते भलेआं जादै इंया फैली दी ऐ बमारी इत्थें ओह् जियां गोड्डे पीड़ होई ठीक ऐ लक्क दर्द होई सिर दर्द होई ओह् गैस होई तां बी ते साढ़े लोग सोचदे पता निं केह् होई गेदा ऐ ते लोग फटाफट डॉक्टर कोल जंदे ते टॉक्टर बी जां गैस दा टीका लांदे ते भेजी ओड़दे घरै गी ते एह् लोकें नेईं करना चाहिदा घर गै देसी लाज करना चाहिदा अपना लाज घर करना चाहिदा डॉक्टर कोल निं जाना चाहिदा डॉक्टर पता निं केह् करी सकदे केह्ड़ा टीका लाई दिंदे कोई गैस आह्ला लाई ओड़दा कोई दर्द आह्ला लाई ओड़दा कोई कपुछ बी करी सकदा ते भई घर अपना देसी लाज करना चाहिदा लोकें गी ते ठीक ऐ